में इक बारी अपने मेरे गोआंढी न जेह्ड़े उं'दे कन्नै उं'दे बच्चें ई ट्यूशन पढ़ाई ते उ'नें तिन्न म्हीने मिनु मेरे नै साढ़े घर ट्यूशन पढ़ाई उ'नें ते ओह्दे बाद तिन्न म्हीने बाद में उ'नें ई तिन्न म्हीनें तगर में ओह्दे कोलूं फीस पैसे निं मंगे ओह्दे बाद ट्यूशन दे ते उ'नें केह् कीता तिन्न म्हीनें बाद में उ'न्नूं फोन कीता में उसी आखेआ कि आं भाई मी पैसे देई ओड़ो ते पैसे दी मी जरूरत ऐ इस बेल्लै ते उ'नें आखेआ असें नेईं हल्ली केह्ड़ा टाइम ऐ पैसे दा लैने दा ते में आखेआ अच्छा ओह्दे बाद उस बारी उ'नें मी पैसे निं दित्ते एह्दा मतलब कि ओह्दे बाद फिर फ्ही में में आखेआ रौह्न देओ कि में उस आखेआ चल रौह्न दिन्ने आं कि केह् करना बार बार इंदे नै लाइयै ते असें ते ओह्दे बाद थोह्ड़े चिर बाद इक दो म्हीना उ'नें कुसै होर कोल पाए बच्चे ट्यूशन पढ़ान आस्तै पढ़ाने इत्थै फ्ही दे तिन्न म्हीने ओह्दे कोल पढ़ाए मतलब फ्ही उत्थै बी पैसे नेईं दित्ते फ्ही ओह्दे बाद फ्ही मेरे कोल परतियै आए ट्यूशन पढ़ाने आस्तै ते फ्ही थोह्ड़े चिर दो तिन्न म्हीने दो म्हीने पढ़ाए फ्ही में ओह्दे कोला बड़े बारी दो तिन्न बार मंगी मंगियै पैसे लैते नोआढ़े कोला ओह् मी मतलब पैसे बी दिंदी कुसै ई बी निं दिंदी अते फ्ही ओह्दे बाद उ'नेंओह कीता उ'नें फ्ही ओह्दे बाद उ'नें लास्ट म्हीना जेह्ड़ा रेहा ते ट्यूशन दो बारी पैसे मंगे ते ट्यूशन दे पैसे निं दित्ते बच्चें ई ट्यूशन बंद कराई ओड़ी ते एह् मिगी ओह्दा मिगी ओह्दे बाद कम्म करने दा बड़ा एह् खराब मेरा ऐक्सपिरियंस हा जेह्ड़ा ते बड़े बड़े अजीब लोग होंदे न जेह्दे जि'दे नाल मिगी मतलब में पैह्ली बारी उस बंदे नाल कम्म मतलब ओह्दे कन्नै कम्म करियै बड़ा अजीब मतलब गल्त लग्गेआ मतलब चंगा निं लग्गेआ मिगी ते एह् सारी क्हानी